उषाके पंखा नहि नीक होइ छै पहिलुका जमानामे रहै पहिने उषाके पंखाके लोक बहुत सुन्दर बनैत रहै कनी नीक रहै लेकिन आब डुप्लीकेट निकालि देलकै ओहिके लेल आब नहि बढ़िऑं बनै छै